ہمارا بہار بہت اچھا ہے ہمارا بہار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہمارا بہار سے ہمارے بہار میں بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے بڑے بزرگ ہیں بڑے بڑے بزرگ دین ہیں جو گجر گئے ہیں پھر اور ہیں بہت ہمارا بہار بہت اچھا بہار ہے کسی چیز کی یہاں کمی نہیں ہے یہاں کا آب و ہوا بہت ہی اچھا ہے یہاں کی ہر چیز کی سویدھا مل جاتی ہے ہر چیز کی سویدھا رہتی ہے یہاں زیادہ پردوشن وغیرہ بھی نہیں ہے ہمارا بہار ہم لوگوں کو بہار میں بہت اچھا لگتا ہے بہار میں ہر کسی کو من لگ جاتا ہے بہار بہت ہی اچھا یہ ہے بہت اچھا بہار لگتا ہے بہار میں کسی چیز بہار میں پیڑ پودے بھی بہت ہیں گھومنے کی جگہ بھی بہت ہے باہر سے آدمی آتا ہے تو بہار میں بہت زیادہ من لگ زاتا ہے اچھی جگہ ہے بہار بہار میں ہر چیز کی سادھن ہے بڑے بڑے اسکول بن گئے ہیں بڑے بڑے کالج ہیں ہمارے بہار میں بڑے بڑے مدرسے ہیں بڑے بڑے بزرگائے دین ہیں سبھی ہیں ہمارے بہار میں بہار میں اچھے سکچھا بھی چل رہی ہیں یہاں ڈاکٹر انجینئر بھی سب بن رہے ہیں بہار میں بہار بہت اچھی چیز ہے بہار بہت اچھے شہر ہے گاؤں یہ ہے راجیہ ہے ہمارا بہار میں ہم کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہر چیج کا سادھن ہیں زیادہ پردوشن وگیرہ نہیں ہیں پیڑ پودے ہیں بہت کھلی ہوا ہیں ہمارے بہار میں